थाखानाय बिफांफोरनिफ्राय आङो दिहुनबावनो थाखाय बहुथ जोबोद नाजानाय दङ आरो जेरैहाय आङो नारें लेबुफोर थालिर कमला बेफोरबायदि बिफांनिफ्राय आङो गोदान फुलि खालामनानै बारायहोनो बारायहोनाय जायो जेरैहैय बे थाखानाय बिफांफोरखौ खोलम होनानै गायोब्ला बियो खम सम खम समनि गेजेरावनो मोजां बिफां जाबोयो आरो फिथाइफोरा बुरजानिफ्राय बुरजासिन फिथाइ होयो जेरैहैय मुलाम्फासिन जायो आरो आरो थालिरफोराबो बिदिनो थाखानाय बिफांनिफ्राय मुराफोरखौ जावखुनानै जावखुनानै बेखौ गायस्लायोब्ला बेनिफ्राय खेबसेयैनो मोनथाम मोननै मोनथाम बिफां बेबायदि फैखायोजायनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां जायो आरो माखासे बिफांफोर दङ जायफोरा बेगरनिफ्राय गायोब्ला साबसिन मुलामफा जायो आरो माखासे बिफांफोरखौ दालाइनिफ्राय बेखौ काटिं खालामनानै एबा खोलम होनानै गायोब्ला साबसिन मुलाम्फा जायो गासिबो बिफां आरो फुलिफोरनि माबाया एखे नङा बबेबाखौ बेगरनिफ्राय लानाय जायो आरो बबेखौबा बिसोरनि मुरानिफ्राय लानाय जायो आरो बबे बबेखौबा बिसोरनि बिलाइनिफ्रायबो लानाय जायो

जोलैनि थाखाय माखासे जाय जाय बस्थुफोरखौ माने जाय बिफांफोरखौ जोलैनिफ्राय लानाय जायो बेगरनिफ्राय लानाय जायो बे बेगरनिफ्राय लानाय बिफांफोरनि फिथाइखौ फुरा माने मोनजासे गोमोन जाजासे मेचिउर जाजासे बेखौ नेनांगौ जानानै फैयो बेनिफ्रायसो बेखौ फुलि खालामनाय जायो